हम जे छै से ट्रेन से दिल्ली जाइत रही दिल्ली बराबर जेनाइ एनाइ रहै बिहार संपर्कक्रांतिमे सप्तक्रांतिमे ई दूगो ट्रेन जादातर रहैत छलै हमरा सभकेँ एहि दूगो ट्रेनमे खिड़की बाटे देखहोमे घूमहोमे हमरा सभकेँ बहुत आनंद जे ट्रेनमे भुजा लऽकऽ आएल केओ किछु खाना लऽके आएल केओ किछु लऽके आएल आदमीके ट्रेनमे दश आदमीके वातावरण आओर दोसर नम्बर खिड़की बाटे जे देखलहुँ ने तऽ हमरा सभकेँ बहुत आनंद आएल अपना जगह से मुजफ्फरपुरके बाद पटना गेलहुँ पटना आरा गेलहुँ बक्सर गेलहुँ ओहि सभकेँ जगह सभकेँ देखैत गेलहुँ ओहिमे आनंद आएल आनंद आएल तऽ ट्रेनके सफरमे थकानो छै थकान छै आओर दोसर नंबरमे जे छै से हवाके परिवर्तनके लऽकऽ अलग बुझाइत पटरी एक दूसरा से चेंज भेल मतलब एक जगह से दोसर जगह गेलहुँ एलहुँ दोसर जगह चीज देखलहुँ बहुत किछु देखऽमे आएल जे अपना गाँवमे घर पर रहिके नहि देखाइ देलक ओ दोसर ठामक गाँवमे देखाइ देलक इएह चीजके ट्रेन से तऽ हम सभ बराबर सफर करैत छी दिल्ली जाइत छी दिल्ली से अबैत छी आगराके अछि कानपुर अछि ई सभमे बहुत बढ़िआँ जगह सभ अछि शहर सभ अछि ओ शहर सभमे बहुत किछु देखऽके आनंद मिलैया खिड़की बाटे आब शहरमे तऽ ट्रेन छोड़िके तऽ उतरिके जा नहि सकैत छी आ गेलहुँ तऽ हम सभ बाहरो बाहर खिड़की बाटे जे देखलहुँ ओतहुके लोक सभ जे देखाइ देलक ओहिके लऽकऽ वातावरणके लऽकऽ बहुत आनंद आएल ओहि वातावरणमे हमरा सभके अपनो सभके वातावरण कहऽके मौका भेटल ओकरो सभके सुनलहुँ हम सभ हमरा सभके आनंद आएल ओहिमे ट्रेनके चौबीस घंटाके अठारह घंटा बीस घंटा बाइस घंटा चौबीस घंटाके सफर जे छै से एनाहितेमे कटि गेल ट्रेनमे खाना सेहो भेट जाइया भूजा पानि ई सभके व्यवस्था रहैत छै बेचऽ बला आएल ओकरो सभ से बात विचार कयलहुँ पाँच मिनट रुकि कऽ सभकेँ सोर्ट कयलहुँ जेना स्टेशन पर रूकल तऽ स्टेशनो पर देखऽमे बढ़िआँ जे ई स्टेशन एतेक सुंदर अछि ओ स्टेशन कतेक सुंदर अछि ओकरा सरकार एतेक देखियो एतेक सुंदर बना देने छै ओतहुके लोको बढ़िआँ भेटल बढ़िआँ आदमी सभ भेटल कैन्टीनो बला सभ बढ़िआँ सभ भेटल बातो विचार करऽमे आठ अना कम चाहे जादे ट्रेनमे जखन आदमी छी तऽ ओ भेट गेल सामान अपन खाइत पीबैत चलि गेलहुँ पानियेके बोतल बला सभ अबैया बहुत मेहनत कऽकऽ बेचारा सभ ओहिमे घुसैया घुमैया बेचैया तऽ आनंद हमरा सभकेँ ओहिमे ट्रेनमे तऽ बहुत आनंद अबैया ट्रेन से बाहर बाहर खिड़की से जत्तेक देखलहुँ तऽ घूमैत नजरि आएल सभकेँ आओर बहुत सुंदर नजरि आएल पेड़ पौधा गाछी वृक्षी आओर हवा लोक इएह सभ बहुत परिवर्तन आएल परिवर्तन जे छै से ट्रेनके सफरमे देखलहुँ जे एक दोसराके पटरी से जे चेंजिङ्ग भेल ओहिमे आओर मजा आएल जे ट्रेन कनि हिलल डुलल कूदल तऽ लोगो एहिमे सभ हँसी मनेलक मजा लेलक अपन हँसी मजाक कयलक तऽ ओहि हँसी मजाक से जे छै से पटरी पर ट्रेनके चलैतमे खटर खटरके आवाजमे आदमीके बहुत आनंद आएल आनंद आएल तऽ आनंदेके कारण जे छै से ट्रेनोके एतेक दूर दूरके सफर जे छै से कटलक आ बम्बइया जाइत छै बम्बइयोमे बहुत दूर दूर से आदमी बहुत रङ्गके आदमी बहुत किछु देखऽके मिलैत छै ओहि पर सफर कटि गेल सफर ट्रेनके बढ़िआँ भेल बढ़िआँ कटि गेल मतलब किछु बेचहो बला आबि गेल जेनाकि पानियेके बोतल अछि बलाभुजे सभ अछि ओकरो सभके बढ़िआँ लागल ओहो सभ अपन ट्रेनमे घुसिके अपन आनंद लेलक पैसो कमाएल आ हमरा सभकेँ भूखल पिआसल रहऽ नहि देलक सभ किछु सुरक्षित टाइम टाइम पर पहुँचा देलक खानो पीना बला पहुँचा देलक कैंटीन बला आओर स्टेशन पर रुकलहुँ तऽ जेकरा जे लेबऽके रहल चाहे जेना जे देखलक से ओहो से काज कयलक ओहि सभकेँ लऽकऽ दिल्ली तक आदमी गेल बम्बइ गेल एम्हर गोहाटी तक चलि गेल बरौनी सभ अछि सिमरिया घाट अछि गङ्गा अछि जेना कि जमुने जी अछि ओ सभ देखलक बहुत आदमी ठाढ़ भऽके देखलक खिड़की बाटे देखलक बहुत आदमी सोचलक जे भाय ई रुकत तऽ उतरि कऽ नहाओ धो लेब गङ्गा जीमे तऽ से सभ काज तऽ आब स्टेशन पर उतरत तखने नहायत धोआयत ओहि से पहिले तऽ नहि तऽ आनंद आएल ओहिमे आनंद आएल बहुत आनंद आएल ट्रेनके ट्रेन लंबा टूरमे जे जादातर गेल ओकरे आनंद आएल जे लोकलमे तऽ एतऽ चढ़ल आ ओतऽ उतरल ताहिमे कहाँ लंबा टूरमे जाउ तखन मजा अबैत छै कनि आनंद आएल बुझेबो कयल जे हँ हम ट्रेनमे बैसल छी आदमी ट्रेनके लऽकऽ बहुत दूर दूर तक सफर काटैया गोहाटी से पंजाब गोहाटी हिमाचल चंडीगढ़ ई सभमे जाइत बराबर आदमी जाइत रहैया